दिल्ली से आए हैं तो कहाँ उतरे हैं हाजीपुर या क्या कहते हैं कि महुआ या पटना कहाँ उतरे हैं हाजीपुर हैं तो हाजीपुर में सरकारी हॉस्पिटल है अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ के डॉक्टर से बताएँ की हम दिल्ली में थे दिल्ली में हमको जो है सो सुरक्षा पूरी मिल रही थी दिल्ली में अच्छा हॉस्पिटल वगैरह सब है उसमें ईलाज बढ़िया हो रहा था हम दिल्ली से चले हैं दिल्ली से आने के बाद हमको जो है सो रास्ता में स्वास्थ्य जो है सो बिगड़ गया है इसलिए जो है सो हम हॉस्पिटल में देखाना चाहते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल में जाना है और जाकर के बताना है जो स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो गई है वह स्वास्थ्य में गड़बड़ी का दवा ऊ लिखेगा लिखने के बाद उसो खा करके देखा जाएगा और खाना दवा खाने के बाद खाना खाने के बाद दवा लेना है दवा लेने के बाद जो है सो अगर सुधार नहीं होता है तो उसके लिए पटना पी एम सी एच है पटना पी एम सी एच में ही जा करके देखा सकते हैं लेकिन पहले बगल में जब हाजीपुर है तो हाजीपुर में हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल में जा करके वहाँ जाकर दिखाइए और दिखा करके देखिए वहाँ से ठीक हो रहा है तो ठीक है अन्यथा नहीं तो पटना पी एम सी एच जाकर के दिखाइए है वै वैशाली ज़िले में रेस्टुरेंट है वगैरह है रेस्टुरेंट लेकर के रह सकते है उसमें ए सी वगैरह सारी चीज़ मिलेगी रेस्टुरेंट बनाया हुआ है हाजीपुर में कई एक रेस्टुरेंट हैं रेस्टुरेंट भी ले सकते हैं नहीं तो सरकारी कोई आवास हो या सरकारी आवास भी देख सकते हैं सरकारी आवास भी मिल सकता है अगर सरकारी आवास मिलने में अगर असुविधा होता है तो प्राइवेट से रेस्टुरेंट वगैरह है ए सी वगैरह खाने का मेस वगैरह सारी चीज़ चलती है उसकी सहायता ले सहायता लेकर के वहाँ उसमें रहने का काम करे आऊ उसके बाद जो है सो क्या कहते है कि रेस्टुरेंट में जो खाना खाना हो वह खाने का ऑर्डर करके और उसको उपलब्ध बनवाया जाए बनवा करके खाया जाए खाने के बाद दवा वगैरह लिया जाए अगर उससे भी स्वास्थ्य अगर नहीं ठीक रहता है तो उसके लिए पटना पी एम सी एच जाए और पटना में जो है सो बहुत सारा आवास है जो सरकारी बनाया हुआ है उसकी सुविधा ले सकते हैं और क्या कहते हैं कि सही से जो है सो रह सकते हैं आप